مجھے دستکاری آرٹ بہت پسند ہے اور میں نے کئی دفعہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے چیزیں اپنے دوستوں اور گھر والوں کو تحفے میں دی ہیں میں نے کئی دفعہ گریٹنگ کارڈس اور لیٹرس اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں اور انہیں اپنے دوستوں کو برتھ ڈیز اور اسپیشل آکیزنس پر دیا ہے ایک دفعہ میں نے اپنے بھائی کے لیے ہینڈ میڈ اسکرپ بک بنایا تھا جو اس کی بچپن کی یادوں سے بھرپور تھا یہ دیکھ کر اس کو بہت خوشی ہوئی اور یہ ایک یادگار تحفہ بن گیا مجھے دستکاری آرٹ اس لیے پسند ہے کیونکہ اس میں کریٹویٹی اور پرسنلائزیشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ بناتے ہیں تو اس میں آپ کا پیار اور محنت شامل ہوتی ہے یہ چیزیں صرف ایک تحفہ نہیں ہوتی بلکہ یہ آپ کے جذبات اور فیلنگس کو بھی رفلیکٹ کرتی ہیں دستکاری آرٹس نہ صرف آپ کی کریٹیویٹی کو فروغ ملتا ہے بلکہ یہ آپ کو رلیکسڈ اور اسٹریس فری بھی رکھتا ہے جب آپ کچھ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں تو یہ ایک

ایک دفعہ میں نے اپنے دوست کے برتھ ڈے پر اس کے نام کا ہینڈ میڈ وال ہنگنگ بنایا میں نے اس میں کلر فل تھریڈس اور بیٹس کا استعمال کیا جب میں نے یہ اس کو دیا تو اس کو بہت پسند آیا اور اس نے اپنے روم میں ترنت ہی لگا دیا اس سے مجھے بھی خوشی ملی اور مجھے لگا کہ میرے میری محنت سفل ہوئی دستکاری آرٹ ایک بہت خوبصورت اور میننگ فل طریقہ ہے اپنی کریٹیویٹی کو ایکسپریس کرنے کا اور اپنے پیاروں کو اسپیشل فیل کرانے کا اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تحفے ان کی اہمیت کو مزید بڑھاتے ہیں اور یادوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں